खारनाय समाव आं मेथाइखौ खोनासङा आं खारनाय समाव माने मेथाइ खोनासंबा एसे खस्थ' मोनो नालाय ओंखायनो आं खोनासङा माने मबाइलखौ बहा लागोन दामग्राखौ बहा लागोन खस्थ' मोनो एसे गरमबो जायो नालाय खारोबा ओंखायनो आङो खारनाय समाव लाया आरो आङो खारनाय समाव ओरैबायदि गोसो होनानै खारनाय जायो जेनेबा आं माने साख्रिनि थाखाय सानो आं साख्रि मोननो थाखाय आं गोसो होनानै खारो माने आंनि माइन्दाव ओरैबायदि फैयो जेन साख्रि मावाबानो आंहा एसे जिउआव थांना थानो खस्थ' जागोन बा आं दिफेन्साव थांनानै आं खामानि मावहैनो हायो बेनि थाखाय आं आंनि माइन्दाव थिग लानानै आं खारो मोजाङै आरो सानफ्रोमबो दैलि बिदिनो खारो बिदिनो साननाय लायो आरो स्थ्रं लाखियो आं गोसोखौ मोजां मोजां खोथा साननानै आं दिनै खस्थ' खालामाबा मा जागोन जिब'नाव आरो जुदि मालाया खस्थ' खालामनो हादों बा आं खस्थ' खालामनो हाया नामा आंबो खारनो हाया नामा बेबायदि खस्थ' खालामनानै आं गोसोखौ हमथानानै आं खारो फुरा आं मथा मथि माब्लाबा थामजि राउन्दआनो जायो माब्लाबा ब्रैजि राउन्दआनो जायो आं खारनाया आं खारो बेबायदिनो फुरा माने खारबाय थानायाव साननायाथ' फैखायोखा सानो आं बिदिनो माने फुरा आंबो साख्रि नांथारगौ आंबो ओंखायनो खारो